हा मां पंहिंजे ॻाइण जी तकनीक जी कोशिश कंदी आहियां मां पहिरीं बिना दुहिल जे अकेले में ॻाए ॾिसंदी आहियां पोइ दुहिल वॼाए हुन ते तर्ज ते भॼन ॻाइण जी कोशिश कंदी आहियां भॼन ॻाना ॻाइण लाइ मां चारि पंज सखियूं साहेड़ियुनि खे गॾु खणी पोइ ॻाईंदी आहियां साहेड़ियुनि खे वियारे सुर ताल मिलाइण जी कोशिश कंदी आहियां